हमारे क्षेत्र में परिवहन के साधन के कुछ चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है जैसे बसों में ट्रैनों में जो बहुत भीड़ होती है तो ज़्यादा यात्री होने के बाद भी जो बस का कंडेक्टर रहता है वो इतनी भर्ती भर देता है बस में की खड़े रहने जगह नहीं होती है हमें इसके लिए बहुत सामना करना पड़ता है थोड़ी सी जगह में बैठकर जाना पड़ता है और इन में हमेशा ही भीड़ रहती है हमारी यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें है जो यात्रा में संभावित है जैसे अगर हम ऑटो रिक्शा से चले जाए या अपनी पर्सनल कार बना के जाए तो इस में संभव हो पाता है यात्रा करना लेकिन अगर हम ट्रैन की बात करें तो ट्रैन में जब तक हम रिज़र्वेशन नहीं कराएंगे तब तक हमें खाली स्पेस नहीं मिलेगा जनरल में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है बसों में भी भीड़ रहती है लेकिन अगर हम कार या ऑटो टेक्सी इस से कहीं लोकल क्षेत्र में घूमना चाहते हैं तो हम लोग घूम सकते हैं और वो एक हमारे लिए अच्छा स्पेस है